ہم لوگ کی زندگی میں آج کل ٹیکنالوجی سے ہی سب چیز مطلب ہوتا ہے اور پھر پہلے کے زمانہ میں تو نہ ہی موبائل تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور پھر ہم لوگ کا کاروبار بھی مطلب بہت ہی زیادہ جیسے کہ دکان میں کوئی سامان لینے آتا تھا تو پہلے ادھاری لے کے چلے جاتا تھا نہ ہی فون تھا یا پھر نہ ہی ڈائریکٹ بولتا تھا پیسہ نہیں ہے بعد میں اور ہم لوگ مطلب موبائل آیا ہے جب سے تو ہم لوگ کے موبائل سے پیسہ پے فون سے لے لیتے ہیں پے فون کے ذریعے ہم لوگ پیسہ اس سے لے لیتے ہیں اور پھر ادھاری بھی نہیں لگتا جب سے ٹیکلالوجی کا مطلب استعمال ہوا ہے تب سے مطلب ہم لوگ کا اتنا ادھاری نہیں لگتا اور پھر ہم لوگ کے مطلب کاروبار میں بھی بہت ہی زیادہ اچھا مطلب یہ آیا ہے اس کے بعد ہم لوگ کے اس کے بعد ہم لوگ کے اس میں بھی مطلب بہت ہی زیادہ ٹیکلالوجی ہی کا ہی کام ہوتا ہے جیسے میں مطلب کچھ بھی ہوتا ہے جیسے ہم دور میں ہیں تو کوئی مطلب واٹس اپ پر ہی رسید دکان کا لکھ کر کے بھیج دیتا ہے اور ہم لوگ سامان خرید لیتے ہیں اور بھی مطلب ٹکلالوجی کی وجہ سے ہی ہم لوگ کا اب مطلب بہت ہی کام آسان ہو گیا جب سے پے فون اشٹاٹ ہوا ہے تب سے ہم لوگ مطلب کہیں بھی رہتے کہیں پہ بھی رہتے ضروری پڑتا ہے پاپا سے بھیا سے یا کسی سے بھی پے فون پہ پیسہ مروا لیتے ہیں اور پھر کام کر لیتے مطلب آج کل کام بہت ہی آسان ہو گیا ہے موبائل کی وجہ سے ہی موبائل مطلب ٹیکنالوجی کا کام آج کل مطلب بہت ہی زیادہ یوج ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے